السلام علیکم رحمۃ اللہ جی میں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرتا ہوں لائن رہا تو اور اگر لائن نہیں رہا تو ہاتھ سے دھوتا ہوں میں گندے کپڑے الگ کر دیتا ہوں اور صاف کپڑے الگ کر دیتا ہوں تاکہ بہتر صفائی ہو جی اگر دھوپ ہو تو میں کپڑوں کو رسی پر لٹکا کر خشک کرتا ہوں اور اگر بارش یا سردی ہو تو میں انہیں کپڑے میں پنکھے یا ہیٹر کے سامنے لٹکا دیتا ہوں اگر لائٹ ہوا تو مشین میں خشک کرتا ہوں جی میں واشنگ مشین میں مناسب مقدار میں کپڑے ڈالتا ہوں تاکہ ایک ہی بار میں زیادہ کپڑے دھل جائیں ہاتھ سے دھونے میں نل بند رکھتا ہوں اور ٹب میں پانی لے کر استعمال کرتا ہوں استعمال تاکہ صفائی اچھی ہو اور پانی ضائع نہ ہو جی شکریہ